कौशल आधारित व्यवसाय ऐसे यह काम बहुत से लोग कर सकते हैं जिनको व्यापार स्टार्ट करना है मिट्टी के बर्तनों की मांग सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है लोग मिट्टी के बर्तनों को खरीदना बेहद पसंद कर रहें हैं मिट्टी से बने गमले गमले और अपने घरों में लगाते हैं इसके टूटने का डर तो होता ही है लेकिन यह पर्यावरण के लिए पौधों की वृद्धि के लिए भी मिट्टी से बने गमले बेहद लाभकारी होते हैं ऐसे में अगर आप भी कोई काम या कोई भी ये काम शुरू करना चाहे तो कर सकता है अपने घर चलाने के लिए लघु व्यवसाय शुरू करना चाहता है मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय आपके लिए लाभप्रद साबित होता है आज हम इसी लेकर माध्यम से मिट्टी के बर्तन बनाने व्यवसाय व्यवसाय शुरू हो रही है ये सभी चीज़ों को यदि कोई दिक्कत है तो करना चाहिए चाय की दुकान हो या फिर दूध दही की दुकान वहाँ आपको मिट्टी से बने बर्तन दिख ही जाएंगे मिट्टी के पात्र या बर्तन में खाना खाने या पकने में लोग मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पहले के जमाने में भी मिट्टी के बर्तनों में लोग खाना खाया करते थे अब और साथ ही साथ पानी भी मिट्टी के बर्तनों में ही पीते थे यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होता है